पहिरीं त मां पंहिंजे घर जा कमु पाण कंदी आहियां मूंखे योगा करण जी ॾाढी रूची आहे सुबुअ जो उथण सां फ्रेश थी करे मां योगा क्लास ते वेंदी आहियां जिते असीं सुठे नमूने योगा कंदा आहियूं जेको योगा असांखे फ्रेश ऐं तंदुरूस्त रखंदी आहे जिते असीं घणनि घणनि साहेड़ियुनि सां मिलूं था उन्हनि जी लवचड़ थिए थी इहो सभु कलाक ॾेढ खां पोइ असां पंहिंजे घर वञी पंहिंजे घर जो कमु करे घर में जेके बि असांजी रोटियू ॿोटियूं आहिनि सभु कंदा आहियूं ऐं मूंखे रोटी ठाइण जो बि थोरो सुठो शौक़ु आहे जेको मां यू टाइप यूट्युब था ॾिसी करे बि मां ठाहींदी आहियां ऐं हुन खां पोइ पंहिंजे कमु में सॼो ॾींहुं रहंदी आहियां शाम जे वक़्तु मुंहिंजे पासे घर जे पासे में हिकु बाग आहे जिते असीं अठ ॾह साहेड़ियूं पाण में मिली करे पंधु कंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए खां लवचड़ कंदा आहियूं त छा ठाहियो मां छा ठाहियो हीअ भाॼी किअं ठाई इहो किअं ठाहिबी आहे इहो पुछी पुछी करे असां बि घर में ठाहींदा आहियूं इहो बि कला ॿ कलाक थी करे ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे हर कंहिं ॻाल्हि जो शौक़ु आहे हुन खां पोइ घर में अची करे थोरो फ्रेश थी करे पंहिंजे घर में टी वी सिरियल थोरा ॾिसी करे रोटियूं बोटियूं करे मां पोइ वेई करे झूना गाना ॿुधंदी आहियां हुन खां पोइ मां रोटी वोटी खाई घर वारनि खे रोटी वोटी ॾेई मां बि खाई करे थोरो वेई करे आरामु सां शांतीअ सां वेई करे पंज ॾह मिन्ट भॻवान या किर्तन कंदी आहियां वेई करे जंहिं में मूंखे ॾाढी रूची मिलंदी आहे ऐं पोइ मां वेठे ॿारनि सां रांदियूं कंदमि नंढनि सां ॻाल्हाईंदमि कंदमि अॼु सॼे ॾींहं में छा कयो छा न कयो हिक ॿिए खां पुछी करे असां पंहिंजो इहो ॾींहुं सॼो सफ़लो कंदा आहियूं